असांखे तव्हां पंहिंजी सोनहरियूं यादूं जेके तव्हांजूं यादगिरियूं तव्हांखे हमेशह यादि रहनि हुनजे बारे में थोरो ॿुधाईंदव असां पंहिंजा ॿार ॾिसूं था त असांखे पंहिंजो नंढपण यादि थो अचे त असांखे इह थो थिए असां नंढा ॿार हुजूं ऐं नंढनि ॿारनि वांगुरु रांदियूं रमूं पहिरां असां नंढा हूंदा हुआसीं त गिरनार ते वेंदा हुआसीं ऐं रोटियूं खणी वेंदा हुआसीं मज़ो ईंदो हुओ ऐं हाणे त अहिड़ो ॿार कन ई नथा हाणे पहिरां असां पुफा ई पुफीअ जी धीअरूं ईंदियूं त असां उपर कोट वेंदा हुआसीं घर जा ममरा खणी पटाटानि जूं कचरियूं खणी हुते वञी खाईंदा हुआसीं ऐं मज़ो ईंदो हुओ ॾह ॾह ॾींहं पुफीअ जी धीअर टिकंदियूं हुयूं ऐं असां घरां ज खणी वेंदा हुआसीं सभु गॾिजी करे हुते खाईंदा हुआसीं ऐं नवमी वग़ैरह हूंदियूं नंढा हूंदा हुआसीं त टिकाणनि में आरिती ॿुधण वेंदा हुआसीं ऐं कथा कंदा हुआसीं त हुते मज़ो ईंदो हुओ रस्ते ते ईंदासीं त बर्फ़ जा कोरा गोला खाईंदा हुआसीं हुते पासे में खीर पीआरींदो हुअसि त हू त होॾे बि खीर पीअंदा हुआसीं ऐं हाणे त हेड़ो रहियो ई कोने हाणे त ॿारनि खे कुझु हेड़ो मिले ई नथो असां नंढा हूंदा हुआसीं त इस्कूल में वेंदा हुआसीं पंधु करे वेंदा हुआसीं थैलियूं खणी वेंदा हुआसीं पट ते वीहंदा हुआसीं बखाई आंबलीअ वण हूंदो त तव्हां बखाई आम्बली ॿ टे खणी ईंदा हुआसीं उहा खाईंदा हुआसीं टीचर चवंदी त रोज़ु इहो यादि कयो ऐं पढ़ाई बि सुठी हूंदी हुई रुॻो पढ़ाईअ में हूंदा हुआसीं शाम जो घणी खनि रमंदा हुआसीं नंढिणा हूंदा हुआसीं त ऐं उपर कोट में बि वेंदा हुआसीं त हुते कुंडलाड़ियुनि में वेई नाश्तो खाईंदा हुआसीं नंढी नंढियूं कुटलाणियूं ठहियल हूंदियूं होॾे वेंदा हुआसीं ऐं स्कूल में बि कुंटलाणी ठहदियूं नी हुतेई वञी नाश्तो खाईंदा हुआसीं ऐं वेकेशन हूंदी त मामा लिखंदा हुआ अॻे त काड हूंदा त काड मामा काड लिखंदा हुआ त वेंदा हुआसीं त पोइ मामे जी धीअरूं हूंदियूं त चवंदियूं हल सोमनाथ हलूं पोइ हुते सोमनाथ घुमण वेंदा हुआसीं पोइ हुते समंड में वञू पोइ हुते बेड़ियुनि में वयूं पोइ बेड़ियुनि में वेई वरी नाश्तो खाऊं वरी अची करे दुकाननि ते अचूं त हुते नंढा नंढा पर्स मिलंदा आहे ऐं कोडियूं मिलंदियूं सस्ते भाव में मिलंदियूं त उहे वठंदा हुआसीं ऐं ॾाढो मज़ो ईंदो हुते मामे जी धीअरियुनि सां ख़रीद कंदा हुआसीं त पोइ थोरो सस्तो भाव कराईंदा हुआसीं त वधीक सामान वठंदा हुआसीं ऐं पोइ घरि अची करे वरी मछी चाढ़ी हुजे त सभु मामे जी धीअर गॾिजी खाऊं ऐं दिलि सां खाऊं पोइ मस्तियूं कयूं इअं ई टाइम पास कंदा हुआसीं बाराणीअ में नंढे हूंदे असां इहो ई कयो होसीं ऐं मंदरनि में वञी करे वञू सोमनाथ मंदर ते वञूं हुते रोटी हुजे हुते सभु गॾिजी खाऊं पोइ खिल मस्ती कयूं मामनि जी धीअरूं हुजनि पुफियूं जी धीअर हुजनि सभु गॾिजी वञू त हुते वधीक मज़ा ईंदी हुई कुझु प्रसंग हुजे भाई शादी हुजे त मामनि जूं धीअरूं अचनि वेई करे लाॾा गायूं राति जो वेई करे पोइ मस्तियूं कयूं पुफियूं हुजनि हुननि खे नचायूं भेनरूं हुजनि उन्हनि खे नचायूं भावरनि खे गॾिजी हथ मिलाए नचायूं त ॾाढो मज़ो ईंदो हुओ अॻे त घर में माइयूं लाॾा गाइण ईंदियूं ढोल खणी हाणे त इहो न रहियो आहे अॻे ज़माने में हाणे में त ॾाढो फेर रहियो आहे मामनि जूं धीअरूं ईंदियूं त हथु मिलाए नचाईंदा हुआसीं भाकुर पाईंदा हुआसीं अॻले में त इलाही मज़ो ईंदो हुओ पुफियुनि जूं धीअरूं अचनि त भाकुर पाए गॾिजी नचंदा हुआसीं हथ हथ में मिलाए करे नचंदा हुआसीं मासियूं अचनि त मासियुनि खे लूणु विझी करे उहो पाणी पीआरींदा हुआसीं त पीओ पोइ खारो पाणी लॻेनि घुरड़ियूं कंदी हुयूं मासियूं असां अॻिते इअंई कंदा हुआसीं ऐं मामी अचे त लकड़ी ॾींदासिसि मामी तूं बुढे जो वेस कर मथे ते पटको पाए मामी तूं आई आहीं त बुढीअ जो वेस कर पटको पाए करे हल पोइ मामी कंदी हुई ई पोइ मामीअ खां वरी रोटी ॾियूं वरी खसे वञू रोटी ॾियूं वरी खसे वञू भई मामी त भूख ते विहंदी मामी त अॼु भूख ते विहंदी पोइ मामी खिली खिली उंधी थी वञे अॻे असां इअई मज़ा कंदा हुआसीं हाणे त अहिड़ो रहियो ई काने ऐं मामा अचे त मामा खे चवंदा हुआसीं मामा तूं हिक टंग ते हल मामा तूं हिक टंग ते हल हली ॾेखार कीअं थो हले मामो कीअं त न त मोटर में मामे खे न विहारींदासीं त मामो चवंदो हुओ हा मां हली थो ॾेखारियांव हिक टंग ते पोइ मामो चवंदो हा मां मोटर में त पहिरां विहंदोमांव पोइ वरी मामे खे मस्ती कयूं पोइ मामो वरी मस्ती मस्ती सां त हुओ त मामे सां वधीक मस्ती कंदा हुआसीं इअंई असांजो टाइम निकिरी वेंदो अॻे त शादियुनि में इअंई कबो हुओ हाणे हेॾो न रहियो आहे भाउ जी शादीअ ते अॻे कैसट हूंदा हुआ त वेई ॾिसंदा हुआसीं पोइ चांवरनि जूं कचरियूं तरे ईंदा हुआसीं उहे खाईंदा हुआसीं पापड़ पचाए खाईंदा हुआसीं हाणे त चेवड़ा अलाही निकिता आहिनि अॻे इअई हूंदो हुयो चांवरनि जूं कचरियूं खीचा घर जो ई खाईंदा हुआसीं राति जो कैसट वेई ॾिसंदा हुआसीं वरी चायूं कराए पीअंदा हुआसीं त सॼी राति निकिरी वेंदी कैसट ॾिसण में ई ऐं उहो पासे वारनि खे बि चवंदा हुआसीं अचो कैसट था रखूं त उहे बि सभु ईंदा हा कैसट ॾिसणु त ॾाढो मज़ो ईंदो हुओ सुबुह थी वेंदी त ख़बर ई न पवंदी हुई कीअं कैसट था ॾिसूं भाई शादीअ जी ऐं भेनरुनि खे बि चवंदा हुआसीं अचो त उहे बि ईंदियूं हुयूं ऐं वेकेशन में बि कैसट रखूं त ॾाढो मज़ो ईंदो हुओ हाणे वरी हीअं रहियो ई काने ऐं असां नंढपण कीअं गुजारियो आहे ॾाढी ख़ुशी ख़ुशीअ सां नंढपण गुजारियो अथऊं त ॾाढे मज़े सां अगलियूं रातियूं असांखे अञा यादि आहिनि असां हीअं लॻंदो आहे त असां नंढा पंहिंजा ॿार थी वञू हाणे असां पंहिंजे ॿारनि खे ॾिसूं था त चऊं था नंढा ॿार हुजनि नंढा ॿार हुजूं ऐं सावरनि में बि डेराणियूं असां गॾु रहिया आहियूं त नंढा ॿार हुआ उहे असां पंहिंजा ॿारनि वांगुरु करे पालिया आहियूं डेराणियुनि जो ॿार ॼण पंहिंजो ॿार असां इअं करे पलिया आहियूं निराण बि ईंदियूं टिकण त हुनजे ॿारनि खे बि सनानु कराए मस्तु तयार कंदा हुआसीं त निराणनि जा ॿार ॼण पंहिंजा ॿार लेखजंदा हुआ चई पोइ असांजे घर स्वाध्याय थींदो हुओ त असां शादीअ में विहंदा हुआसीं निंढई न कयूं आहिनि निराणनि खे चवंदा आहियूं त अचो वियो स्वाध्याय में वियो त उहे बि अची विहंदी हुयूं पोइ स्वाध्याय में वेई गीत गायूं भाव गीत गायूं लाॾा गायूं त ॾाढो मज़ो ईंदो हुओ ऐं पासे में भाव फेरी करण वेंदा आहियूं त सभु पासे वारा बि ईंदा हुआ त असांखे स्वाध्याय में बि मज़ो ईंदो हुओ इअं असांजो टाइम पास थी वेंदो हुओ उहो पोइ वरी सभु गॾिजी करे उथी करे प्राथना कंदा हुआसीं योगेश्वर भॻवान जी प्राथना कयूं त उहा बि मज़े सां कंदा हुआसीं सभु गॾिजी करे त निराण बि कराईंदी हूयूं गॾु ऐं पुफियुनि जी धीअरूं बि ईंदी हुयूं त प्राथना में हेल्प कंदी हुयूं त असांखे मज़ो ईंदो हुओ पोइ चङीअ तरह सां प्राथना करे भाव गीत गाए पोइ असां उथंदा हुआसीं इअंई असां कंदा हुआसीं स्वाध्याय में ऐं पासे में बि सभु ईंदा हुआ